फरायसालियाव आंनि मोजां मोनसिननाय आयदाया इंराजिमोन आं बेखौ मोजां मोननायनि कारनानो जाहैबाय मा मोनफ्रोमबो सोदोबखौ जेनेबा गोदै मोनोमोन बेनिखो जेहेतु इंराजि रावआ नों आं बयबो मिथिगौ बुहुमनि मादावनो गोदैसिन राव आरो बेखौ जों जोंल' बुङो बे नङा बुहुमनि बयबो सुबुंफोरानो बेखौ गनायना लादों आरो गनायबोदोंबो स' आं बेखौ मोजां मोननायनि कारना जाहैबाय मा जिहेतु जों बयबो मिथिगौ इंराजि रावआनो जाहैबाय मा बुहुमनि मादावनो जेरावबो सोलिनाय मोनसे गोथावसिन राव बा सुदेमसिन राव आरो नोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा दावबायनायाव जुदि नों इंराजि राव रोङाब्लाथाय अब्ला माखासेमानि उसुबिदा नुयो जेनेबा नोङो भेकेसनाव माबा मोनसे नों जेनेबा जबनिफ्राय सापस नोङो भेकेसन मोनबाय आरो नों जेनेबा ट्रेभेलनि थाखाय ओंखारलांबाय आरो बेवहाय नों जेनेबा दै बथलसे नोंनो बायनांगौ जाहैबाय जेनेबा सापस नों अस्ट्रेलियायाव अस्ट्रेलिया हादरनि थाखाय रावना होलांदोंमोन बिनि जायगाफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय बिनि आबहावाखौ मिथिनो थाखाय दा बै थांनाय समाव जेब्ला नोंथाङा दै गाङो अब्ला मोनसे दखाननिफ्राय जेब्ला दै बायनांगौ जायो अब्ला नों इंराजि राव रोङाब्लाथाय बोरै बिनो बेफोरबायदि माखासेमानि जेंनाखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों जुदि रावखौ रोङोब्लाथाय अब्लाथाय जों माखासेमानि थारमाने उसुबिदा जाया आरो रायज्लायनायानो जा मायानो जा मोनफ्रोमावबो जेनेबा मोजां जायो ओमफ्राय आरो बे बेवहायल' नङा जेनेबा माखासे बिथिङावबो जोंहा आथिखालाव दा नै इंराजियावनो इंराजि रावआनो बयबो सुबुंफोरा दा मा होनो खोब गोसो होसिननायखौ नुदों आं आंनि आयदाखौ गोरा मोननाया एसे मेथसखौ मोनोमोन आं खिन्थु सानखान्थिखौ सानखान्थिखौ गोरा मोनोमोन माने गोरा मोननायनि कारना जाहैबाय मा बेना फर्मुलाया बिराद गोलाव गोलाव ना मुखास्थ' लानांगौ साइनथिटा कस थिटा आरो माखासेमानि इनिफ्राय हेब्रे देब्रे दं आरो अब्लाबो गोरा मोनोमोन अब्लाबो सल्भ खालामोमोन स' अब्लाबो गोरा गोरा मोनोमोन आरो एसे एनै सल्भ खालामनायाथ' खालामोमोन थेवब्लाबो गोरा मोनोमोन आंनि उन्दै समनि रंजानायनि गोसोखांथियाथ' गोबां दं जेनेबा जों उन्दै समाव मा मा गेलेयोमोन जों सेलथाव गावनाय गेलेनाय ओमफ्राय आरो दैमायाव दुगैनो थांब्ला हाइड एन्ड सिक गेलेनाय थब्ल'नानै जेनेबा थब्ल'नानै खारोमोन जों जेनेबा सोरबा सासेया सुवा बे सुवा जानाया थारमाने थब्ल'नानै बडिखौ टाच खालामनो हानांगौ आरो अब्लाथाय नों सोरखौबा फोथैनो हायो लाइक ओमफ्राय आरो जों हाइड एन्ड सिक राउन्डआव गेलेयोमोन इखौ जों राउन्डआव गेलेब्लाथ' जों बेवहाय थाखुमानांगौ जायोमोन जों जेनेबा इयाव सासे सुवा थायो एबा हा इखो गेलेनायाथ' ओरैनो जोङो बेवहाय जेबो थिखानाय गेले गेलेगिरिफोरनि थाखाय माबा गैया बेसेबां गेलेयो गेलेनो हायो ओमफ्राय सुवा सुवा जानाय सुबुंनिफ्राय जोङो नुजानो हाया आरो थाखुमाना थानांगो जों निजिखौनो लाखुमाना लानांगौ ओमफ्राय जै नुजाबाय जेनेबा थैबाय आरो ओमफ्राय नों सुवा जाबाय ओमफ्राय नों बेबो आरो नेक्स्ट टाइमाव आरो नों गुबुनफोरखौ नागिरलायनांबाय बिब्दिनो आरो बे जाबाय हाइड एन्ड सिक ओमफ्राय इन्ट्रेस्टिंङा जाहैबाय मा आं बांसिन सेल्थावखौ गेलेनानै मोजां मोनोमोन सेल्थाव सेल्थाव होनब्लाथ' मिथियोखोमा जोंनि बर' सुबुंफोरा बयबो मिथिगौ जानो हागौ नोंथांमोनाबो गेलेदों आं बिराद गेलेबोदों जेनेबा जारि फिथाइनिफ्राय बमा फिथाइनिफ्राय जियाबमा ना मा होनो फ्राय जायोमोन थारमाने दा फमा गेदेरा मा बुंनो आरो दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै ने